हिंदी भाषा को बचाए रखने के लिए और प्रमोट करने के लिए बहुत से कोशिशें की जा रही हैं आज कल हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है कुछ रील्स और यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू आजकल लोगों को ये समझाया जा रहा है कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है जितना अंग्रेज़ी भाषा महत्वपूर्ण होती है उतना महत्व हिंदी भाषा का भी बताया जा रहा है और आम लोगों को आम लोग इन कोशिशों से जुड़ सकते है आम लोगों को भी चाहिए की वो हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का बात करने के लिए उपयोग करें सरकारी और गैर सरकारी संगठनो के स्तर पर तो प्रयास किए ही जाने चाहिए निजी स्तर पर भी लोगों को खूब प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहाँ आज कल हम देखते है कि स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो हमारी हिंदी मीडियम को भी उसी तरह समान समझना चाहिए हिंदी मीडियम को भी वही बढ़ावा मिलना चाहिए जो इंग्लिश मीडियम को मिलता है आज कल अगर किसी भी कंपनी में या कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो इंटरव्यू भी इंग्लिश में होते हैं तो वो इंटरव्यूज भी हिंदी में होना चाहिए समान महत्व देना चाहिए हिंदी भाषा को भी इसके लिए यही प्रयास करने चाहिए कि कुछ स्कूलों में जो इंग्लिश का एक स्तर है उतना ही स्तर हिंदी का बनाए हर जगह हिंदी भी उतना महत्वपूर्ण हो जितना अंग्रेज़ी महत्वपूर्ण है